कपिड़ा धोइण जे लाइ मां राति जो टब खणंदी आहियां उन में पाणी भरींदी आहियां पाणी भरण खां पोइ उन में सर्फ विझंदी आहियां हथ सां मेटे करे उन में कपिड़ा विझी करे पुसाए रखंदी आहियां पहिरियों कपिड़ा पुसाए करे पोइ सुबूह जो उथी उन खे कपिड़ा धोईंदी आहियां हथ सां मेटींदी आहियां मेटे मैटे कॉलर थिया कफ थिया उन खे चङा तरह बुरुश मारे करे उन खे धोईंदी आहियां धोई करे पो उन खे वरी पाणीअ मां कढंदी आहियां पाणीअ मां कढी करे पोइ उन में ॿ टे पाणिन मां कढी करे पोइ उन खे मशीन में विझंदी आहियां मशीन में विझण खां पोए उन खे वरी ॿाहिरि सुकाइंदी आहियां सुकाए करे मां उन खे ॿाहिरि विझंदी आहियां ड्राइ करे ॿाहिरि विझंदी आहियां उस में ठीकु ऐ उस में विझण खां पोइ जेके गुलीअ वारा कपिड़ा आहिनि उन खे अलॻि कंदी आहियां गुलीअ वारे खे रंगीन वारे खे अलॻि कंदी आहियां उन खे गुली ॾई करे अलॻि उन खे ड्राइ कंदी आहियां पोइ उन खे सुकाईंदी आहियां कपड़नि खे सुकाए करे हाणे जीअं बारिश जो मौसम आहे बारिश जे मौसम में अंदर था कपड़ा विझूं उस अचे त ठीकु आहे न त असां अंदरु विझी छॾींदा आहियूं कपिड़ा ठीकु आहे बारिशुनि में ऐं गर्मियुनि में त उअं ई मशीन में धोईंदा आहियूं मशीन में धोए करे सुकाए करे उस में उस में छा छांव में बि सुकी वेंदा आहिनि कपिड़ा गर्मियुनि में ऐं जे सिआरो थो अचे सिआरे में वरी असां कपिड़ा धोई करे मशीन में सुकाए करे चङी तरह ऐं पोइ कपिड़ा असां अंदर बि विझंदा आहियूं उस अचे त ॿाहिरि बि विझंदा आहियूं उहो यानि की उस जे मथां ए उस कोन्हे त पोइ अंदरु विझी छॾींदा आहियूं ऐं असांखे मशीन में ईअं कपिड़ा धोइण जा ॾाढा फ़ाइदा आहिनि छो त हिकु त उन में पाणीअ जी बचति थींदी आहे ऐं जेको हथ में धोईंदा आहियूं कपिड़ा उन में पाणी ॾाढो ख़तमु थो थिए ॾाढो थो विञाइजे ऐं जेको असां मशीन में कपिड़ा धोईंदा आहियूं न उन में पाणी ॾाढो कोनि लॻंदो आहे ॾाढो घटि लॻंदो आहे पाणी इन करे असां चाहींदा आ्यूंहि त असं मशीन में ई कपिड़ा धोयूं उन जा फ़ाइदा बि आहिनि झटि कपड़ा धोपजंदा आहिनि ऐं वधीक कपिड़ा मशीन में पवंदा आहिनि वधीक पवंदा आहिनि वधीक पवण जे करे हिकु त टाइम जी बचति थींदी आहे ऐं ॿियो सुकंदा बि झटि आहिनि के ॻाल्हि जी हुन में मुश्किलु कोनि थींदी आहे बाकि जेको बि आहे पाणीअ जी हुन में ॾाढी यानि कि असांखे बचति थींदी आहे उन पाणीअ में ऐं टाइम बि असांखे ॾाढो मिलंदो आहे बचंदो आहे असांखे टाइम